इनारसंँ पानी निकलए निकलबाक लेल इलेक्ट्रॉनिक मोटरके प्रयोग करए छिऐ आ इलेक्ट्रॉनिक मोटर बिजलीसंँ कनेक्शन होएके होइसंँ पाइपके द्वारा इनारसँ पानी निकलए छै आओर पहिलुका जमानामे इनारसँ डोल आओर रस्सीसँ पानी निकालए छलए आओर रस्सीके डोलमे बान्हिके पानि निकला निकालए छै छलए आओर इनारसंँ पानी निकाल कए लोग अपन उपयोग करैत छलए आबके जमानामे इनारके सब पानि निकालएके लेल लोग मोटरकाे प्रयोग मोटरके प्रयोग करैत छै आओर मोटरसंँ एहिना मोटरके द्वारा इनारसंँ पानि निकालए छै आओर लोकसब अपना आपसँ मोटरेके द्वारा प्रयोग करके इनार से पानी निकालए छै आओर इनारसंँ पानि निकालएके बाद लोकसब अपना उपयोग घरेलू उपयोग सब करए छै आबो सब लोकसब के पास इनार सब छै आओर इनारसंँ पानि निकालए छै आओर लोकसब अपन उपयोग सब करए छै